ہم زیادہ تر کتابیں اپنے علاقے کے دکان سے ہی خریدتے ہیں جیسے الکتاب انٹرنیشنل ہے چودھری بک ڈپو ہے آزاد پبلکیشنز ہے یا مرکزی مکتبہ اسلامی ہے اسی طریقے سے اور کوئی اسلامی کتاب کتاب کو خریدنا ہوتا ہے تو ہم فرید بک ڈپو کا بھی ہم انتخاب کرتے ہیں لیکن جب سستے کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے یا سکینڈ ہینڈ کتابیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تو ہمارے علاقے میں یا ہمارے آس پاس کوئی ایسی دکان نہیں ہے جہاں پہ سکینڈ ہینڈ کتابیں دستیاب ہوں لیکن جب ہمیں ایسی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم دریا گنج کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ہر سنڈے کو ایک مارکیٹ لگتی ہے جس میں ہر قسم کی کتابیں انگلش میں اردو میں ہندی میں سائنس میں مطلب ہر مضامین میں کتابیں جو سستے میں مل جاتی ہیں اور یہ سکینڈ ہینڈ کتابیں ہوا کرتی ہیں تو ہمیں جب اس طریقے کی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے یا زیادہ تر کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سنڈے مارکیٹ کا ہی انتخاب کرتے ہیں اور کتابیں وہیں سے ہی لے کر کے آتے ہیں